ہندوستان کی تاریخ تو بہت پرانی ہے کیوں کہ یہ ملک بہت پرانے دور سے چلا آ رہا ہے اس ہندوستان پر بہت سارے لوگوں نے حکومت کی اور اپنے اپنے دور میں اس کی ترقی کے لیے خوب کوششیں کیں پھر ہم سب کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ایسا آیا کہ ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور ہمارے ملک جمہوریت نافذ کی گئی نافذ کی گئی جس سے ہمارے ملک میں امن چین قائم ہونے کی امید جگ گئی تحریک آزادی میں بہت سے بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں جیسے مولانا عبدالکلام آزاد صاحب ہیں اور مہاتما گاندھی سبھاش چندر بوس بھگت سنگھ مولانا اشفاق اللہ خان یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک آزادی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور ہم لوگوں کو آزادی دلائی